छठ पूजा होइत छै छठ पूजा आबैत छै छठ पूजामे सभ पबनि उबनि निहाए खाए छै खरना होइत छै खरना उरना होलाके बाद साँझमे कसार बनैत छै ठेकुआ बनैत छै ठेकुआ बनलाके बाद ठेकुआ बनलाके बाद सभ सैतै छै सभ किछु खरीदके सीतामढ़ी से ले जाइत छै नया नया कपड़ा पहिनै छै कपड़ा पहिन वहिनके सभ तैयारी होइत छै तऽ सँझा घाटके दिन जाइत छै घाट घाट पर घाट पर जाइके बाद ई सभ कपड़ा सभ पहिन पहिनके तैयारी होके जाइत छै जाइके बाद घाट पर अबैत छै अबैके बाद सँझा घाट होइत छै सँझा घाट साँझमे जाइत छै तऽ घाट पर सूरज निकलैत छै तऽ हाथ उठाबैत छै हाथ उठैलाके बाद हाथ उठ जाइत छै तऽ सभ उहाँ पोखरिमेसँ आबैत छै पोखरिमेसँ आके सभ कपड़ा उपड़ा पहिनके बदलके तब बैठे छै घाट पर घाट पर जाइत छै तऽ गीत उत गबैत छै गीत उत गा ओके तब अबैत छै घरे घरे आ ओके घरे अबैत छै तऽ साँझमे फेरो बैठैत छै उठै छै आराम उराम करैत छै धऽ दै हइ डलिआ आ छिटी उतारके आ ओकरा बाद भोर होइत छै तऽ भोर भेलाके बाद जाइत छै फेर तीन बजे घाट पर सूरज निकलैत छै तऽ सूरज निकलैत छै तऽ फेर हाथ उठाबैत छै हाथ उठा उठाके इधर उधर घुमैत छै फेर कि कहै छै हमसभ ठार रहैत छिऐ तऽ सभ घरे उरे समान सभ सैतके घरे अबैत छिऐ घरे समान सैतके घर ऐलाके बाद सभके दोसरा आदमी सभके दए छिऐ दोस्त सभके दए छै दर दिआदिनी सभके दए छै अपना घरमे खाइत छै अच्छा ढङ्ग से रहैत छै पबनिमे छठ पबनि मनाओल जाइत छै अच्छा से